हेलौ सुइगि आंनो बाजै हटेलनिफ्राय अमा बेदर खुरैसे लानानै फै बारा फानलु गोसा हो होनो नाङा जायखि जाया मोजाङै लाबोबानो जाबाय